डोगरी जेह्की साढ़ी भाशा ऐ ते एह् अस शुरू कोला बोलदे आए आं कि एह् जेह्के घर पराने जेह्के साढ़े घर दादे परदादे होइये जां साढ़े मां बब्ब तां ओह् डोगरी गै बोलदे तां असें उ'नेंगी दिक्खी कि आपूं बिच्चें घर दी गल्ल करने ते ओह् गल्ल बात जेह्की डोगरी बिच गै होंदी ऐ ते सारे लोक डोगरी बोलदे ते ते उस्सै स्हाबै दे अस बी जेह्के ते असें बी डोगरी सिक्खी ते अस बी डोगरी च गल्ल करदे आए आं लेकिन अजकल टैम बदला दा लोकें दियां सोचां बदला दियां लोक सोचदे भाई डोगरी बोलदे शर्म औंदी ते लोक डोगरी बोलना बड़ा घट्ट करी दे पैह्लें लोक जेह्के पराने लोक हे ओह् सारियां गल्लां डोगरी बिच करदे ते सारा कोई कम्म होऐ ते ओह् डोगरी बिच करना अपने कोई बी साढ़ा कम्म होइया लेकिन अजकल दे जेह्के औने आह्ले जागत जेह्के जां नमीं पीढ़ी चली दी जेह्की ते जां साढ़े अग्गै जागत् न ओह् इन्नी डोगरी नेईं बोलदे हून ओह् डोगरी जेह्की ऐ जिस स्हाबै दे पैह्लें लोक डोगरी बोलदे उस स्हाबै दे अज्ज लोक डोगरी ओह् घट्ट बोल्ला करदे न ते इयै चीज़ अस आक्खी सकनें कि जित्थै चार माह्नू जेह्के किट्ठे होंदे डोगरी बोलदे ते अज्जकल चार किट्ठे होङन ते दौं हिंदी बोलनी ते औंदी निं होनी जां उ'नेंगी समझ निं औंदी कि डोगरी केह् जां कि'यां बोलदे ते उंदे चक्करें ओह्के जेह्के डोगरी छुड़ियै होर भाशा जेह्कियां ओह् उ'नेंगी समझ आई जा उस लैंगवेज़ च जेह्की गल्ल करदे ते पैह्लें जेह्का ऐसा निं हा ते सारे लोक डोगरी बिच बोलदे हे ते कनेहा बोलदे हे ते कोई कुत्थुआं बी होऐ कनेहा बी होऐ ते डोगरी बोलदे अजकल दे लोक कोई ते अजकल दा जमाना ओह् लगदा फोनै र किश किश दसदे रौंहदे किश किश ते लोक बी उस्सै स्हाबै दा ओह्कियां चीज़ां जेह्कियां सिक्खा दे न ते ते इ'यै जेह्की चेंजिंग ओह् आवा दी ऐ पैह्लें दे जेह्के पैह्लें दे डोगरी बोलदे च ते अज्ज दे डोगरी बोलने च बड़ा फर्क सेही होआ दा